یوگا سیکھنے کے لیے میں یوٹیوب پر ایک چینل ہے یوگا وتھ گرو جی اس چینل کی پیروی کرتا ہوں یہ چینل آسان آسان سے لے کر ایڈوانس تک سب کچھ سکھاتا ہے یہ چینل شروعاتی اور تجربہ کار دونوں کے لیے مناسب ہے اور آپ کو یوگا سکھانے میں مدد کر سکتا ہے یوگا کرتے وقت لوگوں کے سامنے کئی مشکلات آتی ہیں جیسے کہ جسمانی مشکلات یوگا کے بعض آسان شروع میں مشکل ہو سکتے ہیں جس سے جسم کھینچاؤ یا درد ہو سکتا ہے خاص طور پر اگر کوئی بےقرار ہے یا فلیکسبلیٹی کم ہے تو کچھ آسان آسن کرنے میں مشکل ہوتی ہے دوسری مشکلات لوگوں کے سامنے یہ آتی ہے توجہ مرکوز کرنے میں دشواری جیسے یوگا میں دھیان اور ذہنی سکون ضروری ہے شروع میں یکسوئی بےقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے معقول وکت میں میڈیٹیشن یا بریتھنگ ایکسرسائز پر توجہ دینا آسان نہیں ہوتا اور تیسری پریشانی لوگوں کے سامنے یہ آتی ہے جو صحیح ٹیکنک کی کمی ہوتی ہے یوگا کو صحیح ٹیکنک سے نہ کرنا چوٹ کا سبب بن سکتا ہے اکثر لوگ لوگوں کو آسنوں کو صحیح طریقے سے کرنے میں مشکل ہوتی ہے اس لیے ایک تجربہ کار انسٹرکشن کی رہنمائی ضروری ہے اور وقت کا انتظام بھی مشکل کا وقت ہے جیسے کہ یوگا کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو سکتا ہے خصوصاً اگر آپ کے دن بھر کی روٹین مصروف ہو یوگا کے لیے مقرر وقت بنانا اور اسے پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا